हा हिकु आर्टिस्ट जे रूप में मूंखे तमामु कठिनायुनि जो सामनो करिणो पवंदो आहे पर ई मुंहिंजो पसंदीदा आर्ट आहे हिन में मां ख़र्च में बि पुठिया न वेंदी आहियां समाननि जी बि ॾाढी दिक़त थींदी आहे पर मां सभु खे मैनेज करे वठंदी आहियां सभु हिकु सफ़ल आर्टिस्ट ऐं मां पाण खे हिकु सफ़ाल आर्टिस्ट ठाहिण जो कोशिश कंदी आहियां इनकरे सफ़ल आर्टिस्ट खे दिक़त थिअण खां पोइ बि जेको पार करे वठंदो आहे उहो ई सफ़ल आर्टिस्ट थींदो आहे